اتر پردیش ہندوستان كا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پر سیاحتی مقامات بہت ہی كثرت سے پائے جاتے ہیں جیسا كہ ہندوستا یو پی كا سب سے بڑا اور سب سے مشہور سیاحتی مقام سیاحتی مقام تاج محل ہے جہاں روز سینكڑوں كی تعداد میں لوگ گھومنے كے لیے آیا كرتے ہیں اسی طرح ایودھیا جو اپںے آپ میں ایک مذہبی مقامات كی حیثیت ركھتا ہے وہاں پر ہندو مذہب سے تعلق ركھنے والے روز سینكڑوں كی تعداد میں آیا كرتے ہیں اور اپنی عبادت كو قبولیت كا درجہ دینے كے لیے تگ و دو كرتے ہیں اسی طرح بنارس كا گھنگا گھاٹ ہے جو وہ بھی اپنے آپ میں مذہبی مقامات میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے بہت ہی زیادہ معروف ہے وہاں پر بھی لوگ روز سینكڑوں كی تعداد میں ہزاروں كی تعداد میں سیاحت كرتے رہتے ہیں اور اسی طرح جون پور جو اپنے آپ میں بہت ہی مشہور بہت ہی معروف ہے جس كا تعلق مغل دور سے ہے وہاں پر آثار قدیمہ كی بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے اٹالہ مسجد جامع مسجد شاہی پل یہ اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی زیادہ معروف و مشہور ہے لوگ وہاں پر روز وزٹ كرتے ہیں روز سفر كرتے ہیں اس كو دیكھنے كے لیے اور اپنی ہسٹری كو یاد ركھنے كے لیے